हैलो मड़ी तुस इत्थां पैंथल दा बो्ल्ला नै में मडी बाहरा आया ते मिगी घुम्मनै ताहीं जगह चाहिदी ही ते एह् कोई इत्थें घुम्मनै दी जगह में म्हाराज बाहरा आये दा जम्मू दा आहो एह् इंया दिक्खनै गी जगह शैल ऐ एह् ठीक ऐ म्हाराज थुआढ़ा बड़ा बड़ा धन्यबाद अस औगे भी ठीक ऐ एह् ठीक ऐ ठीक ऐ म्हाराज बड़ा शुक्रिया थुआढ़ा